म मुंहिंजो नालो कोमल आहे ऐं मुंहिंजे पीउ जो नालो नारायणदास आहे मां तव्हांजे कॉलेज में पढ़ंदी आहियां ऐं अन मुंहिंजो अॼु मां सुबुह जो कॉलेज में आयमि त मुंहिंजो पर्स घुम थी वियो आहे ऐं मूंखे पर्स कीअं मिलंदो मां न फ़ाइनल में हुअमि त हाणे मां उते वेठी हुअमि क्लास में ई कमरो नम्बर छहों हो को मां कॉमर्स में आहियां मां मुंहिंजे मुंहिंजो रूम मां छहें रूम में वेठी हुअमि ऐं मां ॿाहिरि रोटी खाइण लाइ वियमि पर वापसि आयमि त मूंखे हा मां पर्स उते ई रखी वियमि आयमि त मूंखे पर्स मिल्यो कोन हुन में प पंज सौ रुपया हुआ हा न हुन टाएम पर्स कान हुओ ॾिठो घणेई ॻोल्यो पर मूंखे मिल्यो कान त मां सोचियमि मां तव्हांखे चवां त तव्हां थोरी मदद कंदा मूंखे पर्स ॻोलण में अच्छा हा मूंखे मूंखे माफ़ी ॾिजो हाणे मूंखे ख़बर काने की भई इहा पर्स केरु खणी वींदो ऐं मां चयमि क्लास में हा मूंखे तव्हां ॿुधाएजो पोइ की अन पर्स मिली वञे त तव्हां मूंखे इतिलाउ करिजो मुंहिंजी एड्रेस अजय नगर में मां रहंदी आहियां त तव्हां मूंखे अजय नगर में तव्हां मुंहिंजे अजय नगर में मूंखे बु पहुचाईंदा या तव्हांखे मां वापसि कॉलेज में ई मिला त तव्हां मूंखे कॉलेज में ई ॾींदा हा हा मुंहिंजो उहो ई नम्बर आहे अच्छा हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे तव्हांजो शुक्रिया धन्यवादु